हलो हाँ मैंने स्विग्गी पर आपका रेस्तरा देखा था तो मुझे आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी कि आपके रेस्तरा में क्या विशेष चीजें बनती हैं और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है आपका रेस्तरा तो आप मुझे बता सकते हैं क्या अच्छा अच्छा आपके यहाँ पर मतलब डोसा फेमस है अच्छा तो डोसा के साथ साथ मैंने सुना है कि आपके रेस्तरा में पनीर टिक्का और मलाई कोफ्ते भी बनाए जाते हैं हाँ अच्छा वो भी बनते हैं तो मतलब आपने पहले डोसा अ किया था अच्छा डोसा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है आपका रेस्तरां ठीक है तो मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगी तो आप मुझे बताएँगे अ जैसे कि आपके रेस्तरा में आज जो कुछ खास या कुछ अच्छा बनने वाला है उसके बारे में आप बता सकते हैं अच्छा मटर पनीर और चावल अच्छा अच्छा तो आपके यहाँ पर मटर पनीर और चावल का मेन्यू है आज हाँ अच्छा और आपके रेस्तरां की सबसे खास बात क्या है आप ये बताएँ अच्छा मतलब आपके रेस्तरां में सभी जो लोग आते हैं उनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और सब सभी व्यंजन आपके यहाँ पर अच्छे से धो कर और मतलब अच्छे से पकाए जाते हैं जिसका आप ध्यान रखते हैं